हैलो अंजी नमस्ते केह् हाल ऐ थुआढ़ा ओह्बी ठीक होर कुत्थें ओह् अज्जकल अच्छा अच्छा होर सेह्त ठीक ऐ अंजी अं अच्छा आं आक्खे दा सारें गी आक्खे दा अ चलगे कोई ऐहीं केह् बजे दौ बजे चलगै कोई जन्मदिन गै केक गै कट्टना जाह्गे कोई सत्त बजे हारे गिफ्ट यरो दिक्खो लोकेंगी पसंद आंदे हैन निं हैन सोचा दे आं लफाफे ई पैसेो गै देई ओड़ने आं हून रिश्तेदारी ऐ आं कन्नै रिश्तेदार न देने गै पौंदे न पंज सौ बी शैल निं लगदा ते जारहां सौ रपेआ देई ओड़गे केह् करना ते बा भी हैन ते इंया रिश्तेदार भी खास केह् करचै अच्छा ते ठीक ऐ ठीक ऐ अंऊ पंज सौ गै दिन्नी आं भी बी ऐ कुित्थें कोह्के पैलेस रक्खे दा उनें आं तुसें थुआढ़े घरा कुन्न कुन्न जा दा असें बी यरो एह् हैन निं हैन घर में गै इक्कली ते तुस मिगी बी लेई चलेओ ठीक ऐ होर कोई ऐ नी घर अंऊ गै भी इक्कली गै भी तां गै ठीक ऐ ठीक ऐ फोन करेओ भी तैलूं जाना होग ठीक ऐ